हा हैलो हां जी लक्ष्य जी बोल्ला दे न हां तुसें फोन कीता हा साह्नूं वेकेशन दे प्लान आस्तै ते में तुसें ई सनाना चाह्न्नी आं के तुस कुद्धर जाना चांह्दे ओ अच्छा ठंडै आह्ले मौसम तुस गल्ल करा दे ओ तुस शिमला चली जाओ शिमला तुसें ई शैल पैकेज में दोआई ओड़गी छुट्टियां दा किन्ने दिन दा प्लान करा दे तुस सा साढ़े कन्नै हफ्ते दा आहो ते फिर अस इ'यां करगे की तुं'दा हिमाचल च अस जि'यां शिमला कवर करगे उ'दे बाद अस तुं'दा ओह् कवर करी लैगे खुफरी कवर करगे ओह्दे बाद ड डलहौजी कवर करगे चंबा कवर करगे एह् सारा कवर करगे तुं'दा ते और एह् ठंडा इलाका ऐ ते ओह्दे बाद कशमीर बी जाई सकने आं तुस कशमीर जाना चाह्गे हून कशमीर हून तुस पैह्लें अपना सुझाऽ सनाओ हा तुस कशमीर जाना चांह्दे ओ कि तुस हिमाचल प्रदेश जाना चांह्दे ओ अच्छा ठीक ऐ ते फ्ही अस कशमीर दा हाल्ली कशमीर च कोई इन्नी ठंड निं होगी ठीक ठीक ई होग इ'यां तुस आक्खो कि बड़ी उत्थै बर्फ पवै दी होगी ओह् निं ऐं जि'यां होग बी बाकी जि'यां साढ़े इत्थै जम्मू मौसम होंदा जां दिल्ली जां चंडीगढ़ जनेहा मौसम ऐ ओह्दे कोला टैम्परेचर घट्ट ई होग आहो तुसें ई छुट्टी आस्तै दिक्खो तुस ते कशमीर आक्खा दे ओ ओह्बी दिक्खने आह्ली शैल जगह् ऐ पर में सोचा नी आं कि तुसें ई हिमाचल प्रदेश दा दिक्खो क्योंकि हिमाचल प्रदेश दिक्खने आह्ली बड़ी जगह्ं न मंदिर न इ'यां अगर तुसें ई कशमीर ई चाहिदा ते कशमीर दा बी में पैकेज कराई ओड़गी तुं'दा ते तुस सनाओ तुसें केह्ड़ा पैकेज चाहिदा उद्धर दा ते तुसेंई वीआईपी पैकेज चाहिदा ते साढ़ा वीआईपी पैकेज मैंह्गा होंदा ओह्दे च साढ़ा बड़ा इ'यां रौह्ग रौह्ग तुं'दा शैल होटल च हून जि'यां कशमीर च हाऊस बोट होंदियां न ओह्दे च तुं'दा रौह्ना रौह्ग ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै तुसें ई अस उद्धर दे जि'यां जेह्ड़े फेमस फेमस जगहां न ओह् दस्सगे जित्थै मतलब पार्क न जेह्ड़े ओह् दस्सगे तुसें ई ते तुस एह् सनाओ तुसें कल्लै जाना कि परोआर कन्नै जाना अच्छा किन्ने जीऽ न तुंदे परोआर दे अच्छा चार पंज बंदे न ते फिर ओह्दे आस्तै अस निक्की गड्डी बी करी लैह्गे ओह्बी तुसें ई ठीक रौह्ग गड्डी बड्डी चाहिदी ऐ आहो आहो चलो ठीक ऐ कोई निं समान बी होग तुं'दा में समझी सकनी आं ठीक ऐ अस इक कम्म करगे तुं'दी गड्डी बड्डी कराई लैन्ने आं ते तुं'दा कोई ना वीआईपी पैकेज लाइयै तुं'दा खरचा कोई पेई जाह्ग पंजाह् तक्कर पेई जाह्ग खर्चा आफर जी आफर हैन आफर तुस इक कम्म करो ना तुस साढ़े दफ्तर आओ अस उत्थै बेहियै गल्ल करने आं तुसें ई समझान्ने आं मिगी कोई आफर ते इ'यां है निं ऐ की के एल्लै मौसम हून गर छुट्टियां दा टाइम ऐ बच्चें दा बी ते मौसम बी बे दाही ऐ सीजन ऐ इस बेल्लै ते आफर ते मुश्कल ई लब्भग पर चलो तुस साढ़े दफ्तर आओ में दफ्तर तुसें ई सनान्ने आं साढ़ा दफ्तर इद्धर ऐ गांधीनगर अंजी टाईमिंग जी तुस कोह्लै बी आओ सबरै दस्स बजे दे बाद रातीं दे अट्ठ बज्जे धोड़ी आओ इसी में तुसें ई सनान्नी आं साढ़ा इत्थै गोल मार्किट कोल ऐ ट्रैवलिंग एजेंट ते उत्थै आओ तुसें ई अस अपनी अजेंसी दस्सगे तुसें ई कोई आफर होग ओह्बी दस्सगे ते तुस आओ आइयै गल्ल करने आं बाकी सारा अच्छा ठीक ऐ जी